मेरे अनुसार हिंदी भाषा भारत की अधिकारिक भाषा है क्योंकि राजस्थान में या भारत में पूरे भारत में हिंदी ही बोली जाती है भारत की ये मात्रभाषा है क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी ही है पर हिंदी में ही हम सब चीज़ें करते हैं बच्चे स्कूल में भी हिंदी में ही पढ़ते हैं सारी चीज़ें जो होती है मैक्सिमम जो लोग बोलते हैं वो हिंदी में ही बोलते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी के बारे में ऐसा है कि बच्चे बचपन से ही उनको हिंदी में एक सब्जेक्ट होता है स्कूलों के अंदर और बहुत सारी डिग्री डिप्लोमा होते हैं वो भी सब हिंदी में ही होते हैं तो बच्चों को हिंदी अच्छी लगती है और अंग्रेजी डिफिकल्ट लगती है क्योंकि वो बचपन से ही इंग्लिश कम सुनते हैं जब हम कम सुनते हैं तो उसकी वजह से हमें इंग्लिश अच्छी नहीं होती हमारी